जी हाँ हमारे आस पास में सौरव एजुकेसन कॉलेज है और हम दुलारी कॉलेज है जिसमें हमारे परिवार के बहुत सारे लोग एवं हमारे अंकल जी एवं हमारे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध कॉलेज हैं जिनके जिसमें हर प्रकार की पढ़ाई होती है एवं हर प्रकार के एक्टिविटी एवं समय समय पर हर प्रकार के साँस्कृतिक प्रोग्राम भी होते रहते हैं उनोमें हमारे परिवार के हमारा बड़ा भाई एवं मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ एवं हमारे जो छोटे भाई हैं वो भी अपने विद्यालय को सम्पूर्ण करके पूरा करके बारवीं पास करके वो भी उसी ही कॉलेज में जाएंगे क्योंकि वो हमारे पास का है इसमें हम अगर दूर जाते हैं तो वहा रहने पैने का जो खर्चा होता है इसलिए हम यहीं से अपने पास के कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं एवं यहाँ पर हमारी जानकारियाँ भी हैं जिससे हमें कोई भी सुविधा लेनी में असमर्थता प्राप्त ना होगी जिससे हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सफलता पूर्वक हो सके एवं हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना आ सकती